हालहिमे चौरचन पाबनि मनायल गेल अछि ओहिमे बहुत विध विधान होइत अछि आओर हमसब बहुत सुन्दरसँ चोरचन पाबनि मनाबै छी आओर ओहिमे बहुत धूमधामसँ मना कऽ जेनाकि पूरी पकवान बनैय फल फूल आनि कऽ चढ़ाएल जाइया दही सब चढ़ाएल जाइय आओर दही बहुत सुन्दरसँ पहिले हे एक दिन पहिले हे नव मटकुरीमे पूजल जाइया फलमे सेब संतरा अंगूर केला आदि चढ़ाएल जाइत अछि आओर पूरी पकवानमे पूरी चीनीके पूरी बनाएल जाइया दालि पूरी बनाएल जाइया आओर पुरुकिया बनाएल जाइया टिकरी बनाएल जाइया आओर डाली पर चढ़ायल जाइया भगवानके आओर चन्द्रमाके साँझमे पूजा कयल जाइत अछि आओर चन्द्रमाके फूल अक्षत सब पूजा कयल जाइय आओर देखायल हुनका सब किछु अर्घ्य देखाएल जाइया आओर ओहिके बादसँ हमसब खूब सुन्दरसँ खाइत छी सभ किछु जेनाकि खीर पूरी आओर बहुत किछु बनैया आओर ओहि पाबनिमे हमसभ बिस्तारसँ सभ चीज बना कऽ खाइ छी आओर ओहिके बाद चौरचन पाबनिके बाद कृष्ण अष्टमी मनेलहुॅं हन कृष्णाष्टमीमे हमसब भरि दिन सहैत सहैत छी आ सहि कऽ रातिमे भगवानके खूब धूमधामसँ हुनकर जन्मदिन मनाएल जाइत अछि जन्मदिनमे हुनका खूब सुन्दरसँ छप्पन भोग लगैत छनि ओहिमे हुनका बारह बजे रातिमे हुनका भोग लगै छनि ओहि भोगमे सब आदमी भोग लगा कऽ जे सहल सहल रहैत छथि से ओ अपन पाबि कऽ अपन व्रतके फल सऽ तोड़ै छथि ओहिके बाद कृष्णाष्टमीके बाद सेहो राधा अष्टमी अबै आएल छल हन एहि तरहे बहुत पाबनि एहि हालमे मनाएल गेल अछि जाहिमे बहुत सुन्दर सुन्दर एहि मिथिलामे मनाएल जाइया एखन जितिया मनाएल जाइया जितियामे हमसब मड़ुआके रोटी खाय छी आओर मड़ुआ के रोटी आ नूनीके साग सेहो ओहिपर खाइ छी हमर माइ बहन सभ हमसब खूब नीकसँ मनबै छी आओर सहै छी सहलाके परात सब आदमी पार्वन करै छी जा एक दिनके या दू दिनके जे दिनके हुए ओ सही कऽ पार्वन करै छी एहि तरहे एहि तरहे हम एहि सब मनेलहुॅं हन